दिक्खेआ जा तां भारत च बड़ियां गै अलग अलग परंपरां न हर इक्क दिशा जेह्की दिशा जंदी दिशा इक्क अलग गै परंपरा पर उत्तर भारत ते दक्षिण भारत च बहोत फर्क ऐ ते बड़ियां गै समानता बी हैन उत्तर भारत जेह्का साढ़ा इत्थुआं एह्दे ई दिक्खेआ जा तां भाशा भाशा जम्मू आह्ले डोगरी बोलदे ते कश्मीर आह्ले कश्मीरी बोलदे ते ऐं बिच हिंदी बोलदे बिच इत्थें हर इक्क इक्क ग्रांऽ दी बी इक्क अलग अलग भाशा पर साऊथ इंडिया च ऐसा निं ऐ साऊथ इंडिया च नार्थ इंडिया कोला बड़ा डिफरेंट ऐ बड़ा गै जादा ओह् ऐ अलग ऐ पर जेह्का साढ़ा दक्षिण भारत ऐ ओह्दे च इक्क इक्कै भाशा बोली जंदी जेह्की उंदी भाशा होंदी तमिल आह्ले तमिल बोलदे ते अलग अलग भाशा ऐ ते कदें अस खानै दी गल्ल करचै जियां साढ़े इत्थें राजमां चोल बड़ा पसंद करदे कश्मीर आह्ले जियां केह् आक्खदे रोगनजोश बड़ा पसंद करदे ढोड्डा साग लस्सी ते गर्म चीज़ां बंद खंदे पर जेह्का साढ़ा दक्षिण भारत ऐ उत्त केह् ऐ की गर्मी बद्ध पौंदी ओह्दी बजह कन्नै ओह् पानी आह्लियां चीज़ां बद्ध खंदे ते कपड़े बी कपड़े दिक्खने होन ते वेश भूषा बी वेश ते भूषा दमैं गै अलग न ताहीं दे लोग थोह्ड़े ठंडे ल्हाके दे लोग न इत्थें जेह्की ठंड बड़ी पौंदी ठंड पौने दे कारण पौने दे कारण केह् होंदा की ठंड पेई जा जिस लै ते लोक गर्म कपड़े लांदे गर्म कपड़े लाने कन्नै लोकें साढ़ी चमड़ी होंदी ओह् थोह्ड़ी सुक्खी होंदी नुहाड़ी बजह कन्नै इत्थें दे लोकें दा रंग थोह्ड़ा मिस्सा काला पौंदा इन्ना काला रंग निं पर मिस्सा काला पौंदा तुआहीं दे लोकें पर धुप्प बद्ध पौंदी उंदा बड़ा गै काला रंग होंदा ते ते मौसम बी उत्तर भारत ते दक्षिण भारत दा अलग ऐ ऐं उत्त गर्मी बड़ी पौंदी इत्त ठंड बी पौंदी गर्मी बी पौंदी पाला बी पौंदा ऐं कश्मीर च पाला बी पौंदा जम्मू दी केईं डिस्ट्रिक्ट च बी पाला पौंदा लद्दाख च ते बी केह् आक्खां तुसेंगी उत्थें बड़ी गै ठंड होंदी पॉलीटिक्स राजनीति बिच बी बहुत डिफरेंस ऐ इत्त जेह्के राजनेता उत्तर भारत च औंदे न ते जेह्के उत्तर भारत गी अग्गें जाइयै नेता बनदे उत्तर भारत दे उंदे ताहीं जीवन च ज्ञान लैना जां पढ़ना लिखना इन्ना आसान निं होंदा ऐ प्हाड़ी लोक होदे अस इत्त केह् होंदा कि अस स्कूल जादै निं होंदे संसाधन इन्ने निं होंदे गड्डियां निं होंदियां कॉलेज दूर दूर होंदे जेह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि बच्चे पढ़ी निं सकदे लेकिन जेह्के बच्चे पढ़दे पढ़ियै जेह्के पॉलीटिक्स इत्थें पॉलीटिक्स अलग गै ऐ इत्थें बहोत गै अलग राजनीति ऐ इत्थें राजनीति बिच एह् निं दिक्खेआ जंदा ऐ की भेदभाव होऐ कुसै बी वर्ग कन्नै कुसै बी जाति पाति कन्नै जां कुसै बी होर धर्म कन्नै इत्थें इक्कै नेहा सारें दा सोचदे लिटरेसी आं जित्थें पढ़ने लिखने जां कताबें दी गल्ल होऐ उत्थें उत्तर भारत इन्ना पिच्छे निं ऐ आं मन्नेआ की दक्षिण भारत कोला उत्तर भारत पिच्छें पर इन्ना बी निं ऐ अज्ज ते इंटरनेट दा जमाना आई गेदा ऐ ऐं अज्ज इन्ना पिच्छे निं गेदा ऐ पर आं अजें बड़े गै पराने लाके न जेह्के बड़े गै प्हाड़ी लाके न उत्थें अजें बी अज्ज दे दौर में पर पढ़े लिखे दे लोग घट्ट न भुगोल ई दिक्खेआ जाये जां जमीनी हलात दिक्खेआ जावै उत्थर भारत ते दक्षिण भारत दा ते तां बी बड़ियां जादै समानता बी हैन ते बड़ा बी अलग बी ऐ ओह्दा केह् ऐ की उत्थें प्लेन पद्धरे ल्हाके न इत्त प्हाड़ियां गै प्हाड़ियां न नदियां बगदियां प्हाड़ियां जंगल जाड़ लेकिन उत्थें इंया निं ऐ दक्षिण भारत च अलग नार्थ ते उत्तर भारत अलग ऐ ओके आं इम्पलॉयमेंट बी ठीक ऐ इत्थें लोग आस्तै नौकरियां उप्पर जादै ध्यान दिंदे न इत्थें प्राईवेट बिज़नेस घट्ट ऐ कन्नै गै प्हाड़ी लोग खेती करदे न ते अपना सारा रोज़गार खेती कोला करदे न खेती कोला पूरा करदे न पर ते इत्थें दे लोक बड्डे बड्डे अफ्सर बी लगदे पढ़ी लिखियै लेकिन बाहर जेह्ड़ा दक्षिण भारत ऐ आं दक्षिण भारत इंया निं ऐ उत्थें प्राईवेट कम्म बी बड़ा ते गौरमेंट बी ऐ इत्त प्राईवेट कम्म घट्ट ऐ